मां जॾहिं बि ड्रॉइंग कंदी आहियां त पहिरीं मां सोचंदी आहियां त की छा ठाहियां पोइ जीअं सोचियो थम अॼ को भॻिवान या कंहिं हिकु नज़ारे जो चित्र ठाहियां त उहे अखियूं पूरे करे चित्र खे पूरो मन में सम्झंदी आहियां पोइ हिकु हिकु पॉइंट ड्रॉइंग जे पने ते सैट कंदी आहियां ऐं पंहिंजे मन मुताबिक पूरो चित्र ठाहींदी आहियां ऐं ईअं करण सां मुंहिंजी ड्रॉइंग अॻिए खां अॻरी बहितरु ठहंदी वेंदी आहे ड्रॉइंग ऐं शुरूअ खां ई इस्कूल में मास्तरनि खां सिखी आहियां पर हाणे हिकु टैक्नोलॉजी जे ज़मानो आहे त मोबाइल में यूट्यूब मां बि घणेई कुझु सिखियो आहे पहिरीं जे वक़्त में त मोबाइल ॾाढा घटि हुआ ऐं अगरि हुआ बि त गूगल ई हलंदो हुओ जंहिंमें वीडियो जो को बि ज़रियो न हुओ पर हाणे टैक्नोलॉजी अॻिते वधी अॻियां वधी रई आहे हिन में गूगल यूट्यूब जे अलावा बि घणेई ऐपू अची वियूं आहिनि पर मां त घणो करे यूट्यूब मां ई ड्रॉइंग जा नया नया नमूना जिन जा ऐं नयूं नयूं तस्वीरूं ॾिसी करे ड्रॉइंग सिखंदी आहियां ऐं कंदी वेंदी आहियां ड्रॉइंग शुरूअ खां ई मुंहिंजी शौक़ु आहे मूंखे चङी पसंदि आहे ऐं जॾहिं बि वक़्त बे वक़्त फ्री हूंदी आहियां या लॻंदो आहे त हाणे मां छा कयां या निंड बि न ईंदी आहे या कुझ सम्झ में न ईंदो आहे त मां त ड्रॉइंग ते हिकु पनो खणी करे कुझ न कुझ कंदी रहंदी आहियां कुझु नयो नयो ठाहींदी रहंदी आहियां जंहिंसां मूंखे ॾाढो सुठो ऐं बहितरु लॻंदो आहे मुंहिंजो मन बि हमेशह शांति रहंदो आहे यानी कि मुंहिंजी सॼी तकलीफ़ुनि जो हिकिड़ो ई सुठो रस्तो आहे की मां ड्रॉइंग कयां त मूंखे चङो सुठो फील थींदो आहे ऐं माइंड बि मुंहिंजो फ्रेश थी वेंदो आहे